गोल्डन फिश रेस्टोरंटान लागला आं हां हांव न्ही हॅलो आयकता न्ही आं म्हाका न्ही तुमगे स्पेशल कितें तें कळूंक जाय आशिल्लें आं आं आनी आनी फेमीली खातीर येवपाक म्हणजे आमगे फेमीली व्हडले आसा मात्शे तुमगे जागो बीन अशें कन्न बरो आसा वाता वाठार हां मात्शे निवळान तशें कन् आसा न्ही बरी तशीं भुरगीं बीन आसा बराबर तेक लागून ओके बरें तर हांव दुसरे कडेन आनी हांव पळयना तुमचेच हितून येतलें हांव आं वेज प्लेट आसा तुमची हांव चेक करून पळयता तश् जाल्यार

आं हां बरें तशें मागें हांव जेवण बीन यें करून युट्यूबार बीन व्हिडीयो घालता तशें तुमगें बरें दिसलें हांव शुवर घातलें रिव्हिव्यू दितलें हय न्ही हां बरें बरें हांव कळयतां